आच्चा आं मोनसे जायगायाव थांगौमोन उदालगुरिआव दाथ' अखा बोथोर फेमिलियाबो आंजों लोगोसे ज' थांगोन बे सिगांनि दामखौ हमालासिनो एसे दिसकाउन्टाव होनानै जोंखौ लांदो नामा माने लांबाय थाग्रा हिसाबै एसे अननानै एसे दिसकाउन्ट खालामदो नांगौबा उननि समफोराव एदजास्ट खालामना होनोसै बाराफोर दा बे समाव एसे दिसकाउन्ट खालामनानै लांदो अननानै